हम तऽ हमेशा भ्रमणशील व्यक्ति छी आओर भ्रमणके दौरान अपन जिला कमिश्नरीके अलावा बिहार झारखण्ड पश्चिम बङ्गाल आदि क्षेत्रके भी भ्रमण करैत छी नेपालके भी भ्रमण करैत छी तैं भ्रमणके दौरान सबसँ बेसी खतरा हम महसूस कयलहुँ जे नवतुरिया सब जे मोटरसाइकिल चलबै छथि तऽ हुनका सबके मोटरसाइकिलके गति जाहिठाम बीस रहबाक चाही ओहोठाम साठियेपर चलता आओर दायाँ बायाँ किछु नहि बुझैत छथिन जेम्हरे खाली देखलहुँ ओम्हरेसँ निकलि गेलहुँ एकर अलावा जे छोट छोट जे कार सभके ड्राइवर सब ओहो सब एकर चिन्ता नहि करैत छथि जे स्पीड कतेक रहबाक चाही अलावा ऑटोवला आओर ई आइकाल्हि जे ई रिक्शा जे अएलै हँ जकरा टोटो भी लोग कहैत छै एकर सभके ड्राइवर सबसँ बेसी खतरा उत्पन्न करैत छै एक्सीडेण्टके मूल कारण इएह सब थिक एकर अलावा ट्रैफिक सिस्टम एखनो अपना ओहिठाम हमरा सबके क्षेत्रमे राज्योमे हर शहरमे सुन्दर नहि अछि आओर ओ जे चौक सबपर जे बायाँसँ मुड़ी कि दायाँसँ मुड़ी एकर चिन्ता भी लोक नहि करैत छथि आओर एहिके वास्ते सरकारके कोनो बहुत जादा व्यवस्था भी नहि छै आओर अगर कखनो पुलिसके अहाँ देखबो करबै तऽ ओ पुलिस मात्र फाइन ओसूलयकेँ लेल छथि और हुनकर पाकेटमे फाइन आबि गेलनि सरकारके खजानामे किछु जे किछु घुसखोर टाइपके पुलिस हुनका पाकेटमे गेल आओर मामिला खतम भऽ गेल तऽ एहिपर जे छै सरकारके चिन्ता करबाक चाही आओर हर व्यक्तिकेँ भी चिन्ता करबाक चाही हर माँ बापके भी अपना बाल बच्चाकेँ बतेबाक चाही जे गाड़ी कोना चलाबी